हैल्लो तुस उ'य्यै बोल्ला दे नी जेह्के ठेका शेका लैंदे ए साढ़े घर ब्याह् ऐ मुड़े दा मुड़े दा ब्याह् ऐ हां ते ओ दिक्खना तुसैं आह्नियै ओ करना अरेंजमैंट एह् इ'य्यै ओ ओह् लाने टैंट शैंटें दा बारां तरीक हां हां मुड़े दा ब्याह् हां ठीक गै लाना बस स्हाबे दा गै हां रुट्टिये आह्ला वी हां सब किश सब किश सब किश तुसैं आह्नियै करना हां हां तुस तुसें तुसेंगी देना ठेका हां ठेका हां तुसें गै देना ठेका हां हां हां हां हां ठीक ऐ